آواز آ رہی ہے میری جی آپ کو جی جی اسٹیشنری کی دوکان سے بات کر رہی ہیں نا جی جی مجھے کچھ سامان پرچیز کرنا تھا کاپی پین مارکر وغیرہ تو اس کی مجھے جو بھی بیسٹیس کوالیٹی کا ہو کم بجٹ میں ہو اوکے اوکے جی جی جی نہیں نہیں مجھے بیسٹیس کوالٹی کا چاہیے مجھے جو کاپی پین وغیرہ جو مارکر وغیرہ جو ہے اپنا اسٹا میرے حساب سے اگر کاپی کلاس میٹ کی اگر میں بات کروں تو تھرٹی فائیو پر پیس ہونا چاہیے جی ویسے کوالیٹی کیسی ہے کلاس میٹ کی مطلب اس سے بھی اس اس سے بھی زیادہ کوئی بیسٹ کوالیٹی کا ہے

اوکے ٹھیک ہے مجھے کے مجھے یہ اس کا مجھے بلک میں بتا دیجیے کتنا پڑے گا میں اسے کرا دیتا ہوں آرڈر اوکے اوکے میں آپ کو میل کر دیتا ہوں جتنا مجھے چاہیے پین کاپی وغیرہ جو بھی ہو اوکے اوکے اوکے تھینک یو اوکے تھینک یو